गाय गाय मैं खरीदती हूँ जाकर गाय लेते हैं तो गाकर लियाते हैं तो गाय का का बोला ला कि भूसा खरीदते हैं उसको का बोला ला कि भूसा लेते हैं उसकाे बर्दवानी बनवाते हैं गाय के रखने खातिन के उसको उसके बाद पशु आहार लेते हैं चुन्नी लेते हैं का बोला मटर का भूसी लेते हैं चना का भूसी लेते हैं जौ का आटा लेते हैं सब कुल मिला के खरी खरी लेते हैं कड़ू खरी लेते हैं तिस्सी का खरी लेते हैं सब एक में मिक्स कर देते हैं करले के बाद तोका गाकर खिलाते हैं उसे खिलाने के बाद का बोला हरा काटते हैं हम लोगन घास बरसिंग के ले आते हैं उसको में पानी भरते हैं पानी भरने के बाद उसको छींटते हैं छींटने के बाद तो जम जाता है तो उसी में खाद फेंकते हैं खाद फेकने के बाद तो का बोला ला कि बरसिंग जब हो जाता है तो बरसिंग के काटते हैं खिलाते हैं लियाते हैं उसको मसीन में लगाते हैं काँटा मारते हैं उसको खिलाते हैं खिलाने के बाद कुल चुन्नी उन्नी सब मिलाकर उसी में डाल देते हैं डालकर मिला देते हैं तो गाय जो होता है गाय है तो उसे थोड़ा दूध बढ़िया देते हैं देखने में भी अच्छी लगती हैं पललत रहती हैं का बोला ला कि दूध भी बढ़िया देते हैं तो दूध जब देते हैं तो हम लोगन दूसरे दूसरे के दूध देते हैं तो खाते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छी गाय है गाकर लियाकर वा तो उसका बच्चा को उस उस पंखा लगाकर गा कर बाँधते हैं उसमें पंखा लगाते हैं कि ठंडा रहेगा गाय नहीं गाय हाँफती है तीन बार उसको कोर लगाते हैं तीन बार उसको पानी पिलाते हैं दो बार उसको दुहते हैं हम लोगन भूसा ओरा जाता है तो फिर हम लोग भूसा उसको खरीदते हैं धान का भूसा खरीदते हैं उसके बाद गेहूँ का भूसा खरीदते हैं बजड़ी का भूसा खरीदते हैं तो अरहर का भूसा लेते हैं सब एक में मिस करकर उसी के खिलाते हैं जो असाढ़ी आ जाता है तो हम लोग घास काटते हैं उसको खिलाते हैं पिलाते हैं देखने में अच्छा लगता है उसको गाकर दो बार धोते हैं एक बार सुबह धोते हैं एक बार फिर शाम को धोते हैं धो ओकर गाय के तब बाँध के शाम को लगते हैं फिर उसका बछड़ा के छोड़ देते हैं बछड़ा भी पीता है पीने के बाद गाय को नहीं लगती है तो उसको हम लोग खाँड़ मँगाते हैं खाँड़ को मँगाकर चना को का बोला ला मैदा मँगा चना खरीदते हैं उसको पिसाते हैं पिसाकर उसको गाकर का बोला ला कि खाँड़ में मिलाकर उसको तेल मिला खरीदते हैं तिस्सी का तिस्सी का तेल लेते हैं तो उसी में घाँड़ तिरसी का तेल बेसन सब डालकर गाय को पिलाते हैं पिलाने के वजह से क्या होता है कि गाय तपन के दिन में अच्छी दूध देती है नहीं भागती है बढ़िया से दूध देती है नहीं खिलाएँगे नहीं पिलाएँगे तो बताइए कौन देगा नहीं मिलेगा दूध नहीं देगा नहीं तो इसी तरह से दूध ऊध है तो का बोला ला कि बढ़िया से देगी दूध नई खाना मिलेगा तो दूध कम दे देगी हरी हरी है हम लोग बरसिन दूसरे से खरीदते हैं उसको लियाते हैं काँटा मारते हैं उसको जाते हैं काटते हैं काटकर लियाते हैं उसके बाद काँटा लगाते हैं काँटा मारते हैं उससे भूसा में मिलाते हैं मिलाकर उसी के खिलाते हैं फिर शाम को दरुआ उसको गेहूँ का गेहूँ लियाते हैं गेहूँ का का बोला ला कि उसको दरुआ लियाते हैं चूल्हा पर आगी बारते हैं गोइठा लगाकर दरु देगची में रखते हैं उसको चुराते हैं चुरउले के बाद उसको पिलाते हैं कुछ पिलाया जाता है कुछ कुछ कुछो में झरकर उसको खिलाया जाता है इसलिए गाय दूध देती है अगर नहीं खाएगी तो दूध नहीं देगी हरा हरा सब्जी जैसे हम लोगन बैं कि हरा अगर सब्जी नहीं खाएँगे आलू टमाटर खाएँगे तो क्या फायदा मिले तो हम लोन बोते हैं इसी लगे हम लोन टमाटर बो देते हैं लौकी बो देहें का बोला ला कि करेला बोते हैं नेनुआ बोते हैं हम लोग खेत में बोते हैं उसको भरते हैं सींचते हैं का बोला ला कि अब पशु हैं उसका का बोला ला सेवा हम लोगन करते हैं तो शाम को गोबर उठाते हैं उसको पाथते हैं उसकाे का बोला ला कि बटोरते हैं झाड़ते हैं इतना सफा से पशु लोगन के हम लोग रखते हैं गाय है बछिया है बछरू है सबको यही इसी तरह से हम लोगन पोछते हैं मच्छर काटते हैं तो उसको धुँआ करा जाता है ओके धुँआ करा जाता है उसका धुँआ ऊँआ सब कर कर तब उसको उसी के नहीं धुँआ से हो जाता है तो उसको मोर्टीन लगाया जाता है कि गाय बछड़ा के का बोला मच्छर न काटें मच्छर काटने से दूध कम कर देती है तप्पन के दिन में जब लुआर बहता है